हरि ओम हरि ओम हा भेण हिकु सरोजनी नगर जी टिकिट ॾियो अलाह हे किथे थी वञे हली अलाह हे किथे थी वञे हो सरोजनी नगर कहिड़ी बस ब बस वेंदी आहे किथां मिलंदी ॿियो सरोजनी नगर पेरड बस वेंदी आहे अछा त हे किथे वेंदी आहे हा मूंखां ग़लती थी वई हा

अछा अछा ॾाढी महिरबानी हा हा ठीकु आहे भेण मां ध्यानु रखंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे ॾाढी महिरबानी ठीकु आहे